ہیلو میرا نام قاسم ہے اور میری کنزیومر آئی ڈی ایک چار سات دو پانچ آٹھ زیرو ہے مجھے اپنے ڈلیوری ایڈریس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے میں نے حال ہی میں نئے پتے پر منتقل کیا ہے اور مجھے اگلی ڈلیوری جلدی سے نئے پتے پر چاہیے میرا نیا پتہ اترولہ ہے بہت شکریہ کیا آپ اسے جلدی پروسس کر سکتے ہیں مجھے فوری طور پر گیس کی ضرورت ہے آپ کا بہت بہت شکریہ